गासिबो इलेक्ट्रनिक डिवाइसफ्रानो फारसेजों मोनसे मोजां गुन दङब्ला फारसेजों गाज्रि गुनबो थायो बेखौ दा जोङो बाहायनायनि सायावसो जोङो मोजाङाव बाहायोना गाज्रियाव बाहायो दा आङो जेब्ला डेक्सट'प कम्पिउटारखौ लादोंमोन बेथ' सिगाङाव मोजाङानो सलिबोबाय थाखायो नाथाय आसथेनो गाज्रि जाबोनो हमबाय आरो बेसोर बेराद कम्पिउटारा आसथे जाबाय वायरास हाबबाय स्लो जाबाय आरो दा मानि गोबावबो जाबाय किन्तु दा बारा सलिनो हाला आरो बियो बेखौ दा फाननांगौ सो दरखार जाबाय दा बे डेक्सट'प कम्पिउटारखौ साननायआथ' गोबाव सोलिगोन साननानैसो बायदोंमोन नाथाइ थाबैनो गाज्रि जाबाय दा बियो कम्पानि आनो बिदिनो बानायबाय नालाय गासिबोथ' बहा मोजां जाजोबनो गाज्रिबोथ' जाखायो खा बेनो आमफ्राय मबाइलाबो बिनि उनाव लानाया बिराद थाबैनो गाज्रि जादों थिन बोसोरल' सोलिनो हाबाय बे मबाइलजों दा बेनो आरो गाज्रि मोजां बाबो थाब गाज्रि जायो बेनो निगेटिब पइन्टसा आमफ्राय ससियेल मिडियाफोरखौबो बेबो जों बाहायनायनि हिसाबावसो जोङो दा बारा नाइफ्लांङोबाथ' टाइमाथ' ओरैनो खाथायनाय जायो आरो लेखा फरायनोबो बाहैयो आरो उनावहाय बांद्राय सयियेल मिडिया नायबाय थाबा एनटारटेनमेन्टआ मोजाङा मोजां किन्तु बाराबो ओबारबो लानो नाङा गासिबो बुस्तुखौ मोनसे होननाय दङ' ना जे गासिबो बुस्तुवानो बारा लायोबा मोजां नङा होननानै किन्तु लिमिताव लायोबा मोजां जेरै मुलि लोमजानायनि मुलिखौबो जोङो लिमिताव जायोबा मोजां जेरै डक्टरा खोनथा होरगोन आरो बेखौ जोङो ओबार खेबसेयैनो जाजोबबा जोंना देहायासो बांसिन गाज्रिसिन जानो हागौ थिग बिदिनो इलेक्ट्रनिक डिवाइस बा ससियेल मिडियाफ्राबो बिदिनो आरो जोङो मोजां रोखोमै बाहायोबा एबा नलेजनि थाखाय बाहायोबा मोजां नाथाइ जोङो बेखौहाय ओरैनो समाय खाथायनाय एबा आलसिया जालांनानै बाहायबाय थायोबाथ' बे जोबोद गाज्रि मानसिनि थाखाय बिदिनो उनावहायबो दा थार्ड मबाइल लानाया दा थिगैनो सलिगासनो किन्तु बेजोंबो दा आङो एसे बांद्राय गेम गेलफ्लाङो मानोकि गेम गेलेनायावहाय बियो बिराद मोजांनालाय दा गेम गेलेयै गेलेयै ओरैनो समाया माला माला बारग' लाङो बेखौनो थाल मोना आरो लेखा फरायनायावबो समखौ मोजाङै मोननो थाङा मानिकि गेम गेलेनानैनो समाया बारग' लांजोबो नालाय दा आंथ' दाबो नै हरनि तिनथा गाहामसिम गेलेनाय जायो आमफ्राय फुङावहाय थाब सिखारनो रोंला आफ्राय बिनिफ्राय क्लास लाहैनोबो एसे लेट जानोसै दा बेनो आरो निगेटिब पइन्टसफोरा इलेक्ट्रनिक डिवाइसफोरनाबो किन्तु बेफोरखौबो मोजाङै बाहायनो रोंबा मोजां जागोन दा आङो गावखौनो गाव इमप्रुब खालायनो सानगासिनो आं दा गेम गेलेनायखौ खम खालायबोबाय आरो नाथाइ गोब्राब गेलेबाय थानो लुगैयै खेबसे गेलेदावबाय नालाय गेमखौ मानि आखाइआ थानो सुखुवा गेमखौहाय ओरैनो गावलायनाय बुलायनाय दङ नालाय मबाइल लेजेन्ड होनो गेमखौहाय दा बेखौ बेराद गेलेनो मोजां मोनो आरो आं दाबेखौ गेलेनानैनो एखमबा रागाजोंनो खर' गाज्रि जाहांबो जालाय लायो मानोखि जेनबाय थाबा रागा जोङो नालाय बै जेननायखौ आरो देरहानो लुगैनानै गेलेफिननो लुगैबावो बेजोंनो माला माला हरा गारबोयो एखमबाथ' सानबो जालाय लायो गेलेयै गेलेयै नो पात्ताखौनो मोना दा ओंखायनो आङो दा एसे गेम गेलेनायखौहाय खम खालायथारनो नाजागासिनो आरो